ہاں سیاحی کشمیر کی بہتری کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں ان میں شامل ہیں سیاحتی مقامات کی بہتر سہولت بہترین مواصلاتی اور رہائشی سہولتوں کی فراہمی سیاحتی دیگر فراہمی مثلاً ریاستی خوش آمدید اور تشہری کیمپنس اور مقامی لوگوں کو سیاحوں کی خوش آمدید کا خصوصی ترتیب دینے کے لیے ترتیب پروگرامات شامل ہیں اس کے علاوہ صحتمند سیاحتی کاروں کی تشہیر اور صحتمندی کی اصولوں کی پیروی بھی سیاحتی کشمیر کو مزید مقبول بنا سکتی ہے